हैलो हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ किश नी बस मिगी जम्मू घूमना हा ते मैं पुच्छना चाह्नी आं कि जम्मू बिच्च केह्ड़ी केह्ड़ी जगह न जेह्ड़ी ज्यादा फेमस न पंज छे दिन वास्तै हां जी

हां जी अच्छा

अच्छा हां जी अच्छा अच्छा हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ फिर अस तुसेंगी सलाह करियै सनाने आं अच्छा अस सलाह करियै दस्सने आं तुसेंगी कि कुद्धर कुद्धर घूमना हां जी ठीक ऐ फिर अच्छा ओके बाय